ٹیکنالوجی کے بہت سارے نقصانات ہیں اور بہت سارے فوائد ہیں میرے مشاہدہ میں یہ بات آئی ہے کہ وہ چھوٹے بچے جو ابھی بلوغ کی عمر تک بھی نہیں پہنچے ان کے ہاتھوں میں آج کل بڑے بڑے اسمارٹ فون دکھ جاتے ہیں اور ان کی فونس کی وجہ سے ان کی آنکھیں اور ان کے ذہن و دماغ پر بہت برا اثر ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت کچھ ضمنی اثرات بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ بہت عام ہے جیسے کہ وقت کی بربادی نیند کی خرابی یا فحش یا فحش کاری وغیرہ اس سے ہمارے معاشرہ پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے جس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے